गेलेनायनि बेलायाव बे गेलेग्रा फोथाराव जों आसाम नाङै गुबुन गुबुन हारि माहारि थानाय बे आसाम जायगायाव बर'फोराबो मैखोम बाहागो लानानै दङ दिनै जोलुर गेलेनायनिफ्राय बुलुर गेलेनायनिफ्राय जागायजेननानै गुबुन गुबुन बे गेलेनाय आयदाफोराव जोंनि बर'फोराबो जायगा आवग्रिदों आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जों गाहायै बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव जोलुर गेलेग्रा हिसाबै जोंना हलिचरन नारजारि दङ दुर्गा बर' दङ बिथांमोना खौ जोङो मुं लानांगोन आरो बिदिनो जोंनि जायगायावबो गोबां जोलुर गेलेग्रा बुलुर गेलेग्रा गोबां ओंखारलांगासिनो दङ स्थेत लेबेल प्लेयार ओ जोंनियावबो दा ओंखारलांगासिनो दङ दा बेफोर जोबोद बाख्नायथाव बिनि अनगायैबो बक्सिं गेलेनायावबो जोंनि बर'फ्राबो उन जानानै थायाखै जेरैहाय जोंनियाव बक्सिंआव बर'आव अंखुसिथा बर' दङ बिबदिहै हारसाफोरनि गेजेरावबो ओ असमाव बिदिहै गोबां गेलेग्रा दं दा बे ओ बे गेलेग्राफोरनि गेलेनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना गावनि जिउखौ दानो हानाय बे राहा लामाखो जोङो नुनो मोन्दों दा जोङो गेलेनाय बिथिंआव सरखारा मदद होनायजों लोगोसे सरखारा गेलेनायनि सुबिदा होनायजों लोगोसे मा खालामदों गासै आसामनि मानसिखो हेफाजाब होनायनि गेजेरेजों गेलेग्रा फोथाराव दावगालांनो हादों जेरैहाय बक्सिंनि बेलायाव ओ लाबलिना बरगहायखौ बुंनो हायो दा हिमा एक्सप्रेस दङ जोंना खारनायाव आसामावनो माने जोबोद मुंदांखा बिथांआ जोबोद स्पिदाव खारनो हानाय बिदि गेलेनो हानाय जोंनिआव दङ आसामाव बिनि अनगायैबो आसामाव गुबुन गुबुन बिथिंआव गेलेनाय क्रिकेट बायदिसिनायाव गेलेनाय जोंहा गोबां माने गेलेगिरिफोर दङ आरो बियो जोंनि आसामनि मानब समफ्दनि जौगानायनि मोनसे राहा लामा होननानै जोङो बुंनो हायो गेलेनायनि गेजेरजोंबो मानसिया गावनि जिउ राहा लामाखौ दैदेननो हायो दिनै लाबलिना बरगहायाबो दिनै गेलेनायनि गेजेरजों आसामाव मोनसे गोजौ मासि मोननो हादों हिमा दासआबो दिनै गेलेनायनि गेजेरजों दि एस पि साख्रि मोननो हादों बेफोरबायदियै मोननो हानाया माने गेलेनाय बायदिसिना गेजेरजों देरहाबोनो हानानै दिनै मासिखौ मोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव दा बिदिहै ओ जमुना बर' बिथांमोनखौबो जों बुंनो हायो बिथांमोनाबो गेलेनाय फोथाराव माने जोबोद माने आंगो बाहागो लानानै गोसोजों गेलेनानै बिथांमोनाबो देरहासार जानो हादों जों गेलेनायनि बिथिंआव ओ जोंनि सुबुंफोरा गोसोहोनानै जुदि गेलेग्रा आइजें बेजों लोबबा लाखिनानै जुदि मोजां गेलेयोब्ला गाव गोसो होयोब्ला जोङो एकजामपोल हिसाबै लानानै माने जोङो मेरिकमखौ एगजामपोल हिसाबै लानानै लाबलिना बरग'हाइखो एगजामपोल लानानै अंखुसिथा मोनखौ एकजामपोल लानानै हिमा दास मोनखो एगजामफुल लानानै जुदि जोंनि जाखांफुनाय आथाला गेलेनाय बिथिंआव गोसो होयोब्ला निस्सय जाफुंसार जानो हागोन आरो गेलेनाय बिथिंआव जोङो मुलुगनां मोनसे मुं माने लाबोनो हायो आरो आसामाबो मुंदांखा जायो आसामाबो मुलागनां मिथिजानायनि राहा लामाखौ मोननो हायो